ہاں جی راجیش بھائی بول رہے ہیں کیب والے ہاں جی علی بات کر رہے ہیں بھائی ہم یہاں سے جی بھائی سُنا ہے کہ آپ دلّی میں کیب وغیرہ چلاتے ہیں جی آ لاسٹ جو ہفتہ گُزرا ہے اُس میں ہمارا ایک دوست آیا تھا دلّی گھومنے تو اُس نے ہاں تو اُسی سے آپ کا نمبر وغیرہ لیا ہے اُس نے بتایا تھا آپ کے بارے میں کہ دلّی کبھی جانا تو راجیش بھائی کی کیب آپ ہائر کر سکتے ہیں اور جو ہے بہت اچھے آدمی ہیں گُھما کر جی راجیش بھائی ہاں تو ہمیں لال قلعہ گھومنا ہے ہاں تو راجیش بھائی یہ بتا دیں کہ جیسے کیا ہے ہم لوگ خرچا آ جائے گا گھومنے گھامنے کا تو اُسی حساب سے دو ہزار روپے

اچھا اچھا لیکن راجیش بھائی دو ہزار روپے تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں آپ ہاں بابو جی سے ہی ہاں ہاں دو ہزار روپے تو آپ نے لیے تھے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بھائی نے بتایا تھا کہ وہ اور بھی کئی جگہ گُھومے تھے کہہ رہے تھے کہ اُس کے لال قلعہ کے آس پاس میں کوئی مارکیٹ بھی ہے ہاں ہاں تبھی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں لیکن راجیش بھائی کچھ اگر ہو جائے ہلکا ہاتھ رکھ دیں تو دیکھ لیں مناسب ہو جائے تو دو سو روپیہ چلیے چلیے راجیش بھائی ہم دیکھ لیں ہم آپ کو سولہ سو روپے دے دیں گے اور سب سے کر لیتے ہیں چلیں چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ ہمیں اٹھارہ سو میں پھر کر لیتے ہیں ڈن کر لیتے ہیں ہاں ہاں کل کل صُبح کی ہماری ٹرین ہے نئی دلّی ریلوے اسٹیشن پر پر ہم صُبح صحیح نو بجے اُتر جائیں گے وہاں اگر آپ کو ہاں وہاں اگر آپ کو کال کر دی آپ وہاں سے اُٹھا لیجیے گا ہاں تو پھر ڈن ڈن سمجھیں نا بات کو ٹھیک اوکے ٹھیک ہے راجیش بھائی ٹھیک ہے